कोंकणी भास हीच एक व्हडलें खाशेंलपण कोंकणी भास आमची मायभास आनी ती आतां सुद्दा भारताची सुद्दा एक भास जावन पडला कोंकणी भास उलोपाक सामकी सोंपी कोंकणींतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा ती शिकपा सुद्दा सामकी सोंपी प्रत्येक गोंयचो मनीस कोंकणी उलयता गोंयकाराच्या रगतानूच कोंकणी भरला दोन हजार एकाक केल्ल्या सरवेन अशें मेळ्ळां की तीन ते चार बिलीयन लोक कोंकणी उलयतात कर्नाटकाच्या सुद्दा थोड्या भागांत लोक कोंकणी उलयतात कोंकणी ही एकच तरेची भास न्ही तर ती मडगांवकार मडगांवकाराची भाशा उलयता पेडणेकार पेडणेकाराची भाशा उलयतात तशेंच बारदेसकार बारदेसकाराची भाशा उलयतात मंगलोरीयन कोंकणी तर वेगळीच ती आयकपाक सुद्दा बरें दिसता आतां गोंयांत खुबशे भायल्या देशांतल्यान लोक येतात ते गोंयांत रावून सुद्दां कोंकणी शिकले ते आतां काय बरे कोंकणी उलयता कोंकणी जितली सोंपी तितलीच ती कठीण बी कोंकणी बरयतना ताचो पूर्णविराम खंय कॉमा खंय घालपाक जाय तें सगलें सारकें पळोवचें पडटा कोंकणी शिकतना कांयच व्हडलें टेंशन घेवपाचें उरना